उज्जैन उज्जैन में कहीं रीति रिवाज और कई संस्कृतिक परम्परा है जैसे उज्जैन में हर वर्ष ह बाबा सावन मास में महाकालेश्वर भगवान की सवारी निकलती है जिसे हम कहते नगर मोहन भी कहते हैं और म जो कि हर हर वर्ष सावन क में होती है और साथ सवारी निकाली जाती है वहीँ कार्तिक में भी कुछ सवारियाँ निकलती है और साल में एक बार हरीहर मिलन भी होता है जिसमें भगवान महाकालेश्वर जी की पायल की यहाँ गोपाल मंदिर स्तिथियों मंदिर से जाती है और वहाँ पर उन दोनों का मध्य रात्री पूजन किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान शिव हैं वह अपना कार्यकाल वापस विष्णु भगवान को सौपते हैं वहीं उज्जैन में बारह साल में एक साल सिंहस्त महाकुम्भ भी होता है का आयोजन भी होता है जिसमें देश विदेश से कई कहीं ई लोग आते हैं और यह एक हिन्दुओं का बहुत प्रमुख त्यौहार भी कह सकते हैं और बहुत आयोजन है जो कि बहुत बड़े लेवल पर होता है और इसमें कई साधु महात्मा संत आते हैं और सब अपने अपने प्रेयर्स उन्हीं करते हैं यह उज्जैन सांस्कृतिक का भी बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ पर कला शिल्प नृत्य वगैरह सब चीज़ों की कहीं कहीं कहीं सारी चीज़ें हैं और कला के इतिहास में भी उज्जैन का बहुत बड़ा नाम है और यहाँ पर लड़की हाथों से बनाई यहाँ के जो कैदी है उनके द्वारा हाथों से लकड़ी से ए कहीं सारी ऐसी नक्काशी और धातु से कहीं सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है उज्जैन में विभिन्न तरह के त्यौहार आयोजित हो चाहें जैसे होली दिवाली नवरात्री वगैरह यह सब भी बहुत खुशहाली से मनाए जाते हैं हँ उज्जैन में मेहमान नवाज़ी ई की जा स्वागत करते हैं विशेष भोजन और उपहार भी बहुत प्रसिद्ध है उज्जैन में दाल बाटी चुरमा या दाल बाफ़ली चुरमा भी बहुत प्रसिद्ध है उज्जैन के जो कि मालवा के बहुत प्रसिद्ध है वहीं उज्जैन में स विरासत है उज्जैन में कई सारी विरासत है जैसे माबा महाकाल विक्रमादित्य की नगरी भी इसे कहा जाता है है माँ और सिद्धी जिसमें से दो बेटे हैं उज्जैन में भी विराजमान है माता गढ़काली का और हर्षद देवी जिनका भी मैं नवरात्रीओ में बहुत मनमोहक शृंगार होते हैं और बहुत हैं और उज्जैन में बा काल भैरव जिन्हें उज्जैन के रक्षक सेनापति भी कहा जाता है जिनके रक्षक भी कहा जाता है वहाँ पर भी शराब चढ़ाई जाती है और ऐसे ही कई सारे सामाजिक रीति रिवाज जो कि जैसे शराब चढ़ाना काल भैरव में यह वह भी बहुत पुराना इतिहासिक परम्परा चलती हुई आई है और आज भी चल रही